अज्ज कोला त्रैऽ चार साल पैह्लें दी गल्ल ऐ के में गेआ उठी जम्मू चिड़िया घर ऐ इक उ'त्थें गेआ ते उ'त्थें बी में बड़े सारे बर्ड परिंदे दिक्खे ते उ'त्थुआं बाद में अ उत्तराखंड बिच गेआ क'म्में उप्पर गेदा हा उ'त्थें फैक्ट्री बिच तां उ'त्थें बी बड़े सारे बंदे लग्गे आक्खना असें चलो अज्ज जाना बर्ड दिक्खने परिंदे दिक्खने दा होर इक सेंचुरी ऐ उ'त्थें बर्ड सेंचुरी ऐ ओह् उ'त्थें गे उठी ते उ'त्थें असें इक अपने कन्नै इक दूरबीन लेई लैती ओह्दे कन्नै बड़े सारे लोग होर आये दे हे उ'त्थें ग्रुप बिच अस किट्ठे होइयै ते होर उ'नें ई जेह्के परिंदे हे उ'नें ई लग्गी पे दिक्खना उं'दे कन्नै मतलब ओह् जेह्ड़ी दूरबीन होंदी ओह्दे कन्नै दिक्खने शुरू होइये कि ओह्दे कन्नै बड़े शैल लभदे अच्छे अच्छे लभदे होर क्लोज़ बिलकुल पास जि'यां इंसान दे कश गै होन बिलकुल ओह् उ'यां लभदे ओह् दिक्खना शुरू कीता उ'त्थां बाद बड़ा अच्छा लग्गेआ उं'दे कन्नै होर उं'दे शा इ'यै सिक्खेआ की मतलब मतलब कि बड़ा किश सिक्खने थ्होया कि उं'दा जेह्का उं'दे शा तजरबा होइया इ'यै थ्होया की बड़े सारे लोग उ'त्थें आये दे होंदे होर ओह् इक ग्रुप बिच उ'नें ई दिक्खा दे होंदे होर ओह् अच्छे अच्छे जेह्के व्यू होन्दे उं'दे बर्ड दे ओह् दिक्खदे किश बड़े सारे बर्ड ऐसे होंदे जेह्के बड़े बड़े दिक्खने ई शैल होंदे होर उं'दी जेह्की ऐ खूबसूरती जेह्ड़ी बड़ी बड़ी शैल होंदी होर सारे लोग उ'नें ई पसंद करदे न एह्दी बजह् कन्नै में बी बड़े अच्छे अच्छे दिक्खे उ'त्थें होर बी इक जगह् होर गेआ उ'त्थें बी दिक्खे हे ते बाकी इ'यां अपने ग्रांऽ च आई जाओ तां अपने ग्रांऽ बी बड़े सारे साढ़े पक्खरू जां बर्ड बर्ड होंदे जेह्के इ'न्ने शैल इक कोलसा होन्दा उसदा ओह् बड़ा ई शैल होन्दा होर ओह् जेह्ड़ा होन्दा ओह् जंगलै च होन्दा इ'यां उसी लोग मारियै खंदे बी हैन पर खाना निं चाहिदा आखदे न कुसा पाप निं करना चाहिदा ते बाकी कोलसा जेह्का बड़ा शैल होंदा नुहाड़ी कलगी होंदी इ'न्नी शैल जियां जेह्का देसी मुर्गा होंदा ओह्दे कशा बी शैल होंदा होर नीला नीला होंदा दिक्खने ई बड़ा सोहंया होंदा होर उसी दिक्खियै जेह्का मन खुश होई जंदा इ'यै मन इ'यै करदा की इसी पकड़ी 'र अपने घर बाड़चै पर ओह् प'ल्लदा निं ऐ क्योंकि ओह् जंगले च ही रौह्ने आह्लियां चीज़ां होन्दियां ते जंगलै च रौह्ंदे न ओह् बाकि होर बी बड़ी सारे ऐसे ऐसे परिंदे न कोयल होंदी जि'यां कोयल बड़ी शैल बोलदी ते होर बी बड़े ठीक ठीक जेह्ड़े बर्ड होंदे होर उं'दे शा सिक्खने बड़ा किश थ्होंदा इंसान गी